आं जोंनि हाथायनिफ्राय बिदिनो बेग हरग्रा मोनसे बायदोंमोन दामालाय नोगोद गोसा लादों आरो फसायनायखाय मोजां जोरगोन्दां साननानै बायदोंमोन बे बेगा नाथाय लाबोबाय आङो मास मोनसे खौनो जोरासै बेग नि रङाबो गुगा जोबबाय ओमफ्राय सेनफ्राबो गावजोबबाय ओंखायनो आङो जि दुखु मोनदों नोगोर दाम गोसा लानानै बायनाय जाबाय बेगा मानो एफाग्राब दाम गैयै बायदि बिदि साननै सानथामावनो बिदि रं खारनाय सेन गावनाय फिथायाबो गुहां गुहां बिदिनो आं जि दुखु मोननाय जाबाय एफा दाम गोसा लानानै बिदि साननै सानथामावनो जुदि बेगा बिदि जायोबा गैयै मानसिफ्रा मारै सोलिनो होननानै आङो रागा जोंनाय फैदों बे दखानखौ थांनानै रायहैनो होननानै सानगासिनोसो आङो एफाग्राब मोजां माल होननानै आंनो जासिहरबाय बियो आंबो फसायबाय मालखौ बुस्थुखौ नुनानै ओंखायनो बे मानसिया थांनानै रायहैनो होननानैसो सानगासिनो आङो मास मोनसेखौनो जोरासै बे बेगा एफाग्राब दाम गोसा लाबोनानै सेनाबो गाज्रि जाजोबबाय आरो रं आबो बोरैबा गुगानाय बायदि जाला जोबबाय ओंखायनो दखानदारखौनो रायहैसै होन्नानै आं सानगासिनो